ग्रामीण लोग अभी उतने शिक्षित नहीं है और उनको जो है अभी बहुत विशेष जानकारी भी नहीं है इसलिए चूँकि ग्रामीण के लोग जो है शिक्षा पर बहुत अभी कम फोकस दे रहे हैं जो भी है जो है अच्छा है सही है लेकिन ग्रामीण के लोग जो है कानून को बहुत कम जानते हैं कानून और नियम को बहुत कम जानते हैं तो जिसकी वजह से उनको लोग लोगों के माध्यम से उनको धोखाए मिल धोखा मिलता है तो ये जो है क्या करते हैं जैसे इनको जो चीज नहीं मालूम है नो नहीं जानकारी है तो ये जब इनके साथ कोई घटना घटित होती है तो ये एक प्रकार से समझिए किसी को पकड़ना चाहते हैं किसी भी माध्यम से अपना काम करवाना चाहते हैं ये पहुँचते हैं थाना में थाना में जब अपनी बात ये रखते हैं जो है तो थाने में जो है इनकी बात को जो है सही तरीके से नहीं सुनी जाती क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं और थाने जो एस ओ होते हैं और द दरोगा होते हैं इनकी बात को जो है इतना जो है तवज्जो नहीं देते हैं सुन लेते हैं बोलते हैं ठीक है जाओ हम कर देंगे उसके बाद जब इनका काम नहीं होता है तब यह पकड़ते हैं वकील को जो मान के चलिए एक मेडिएटर होते हैं वकील एक मेडिएटर होते हैं वकील को पकड़ते हैं वकील जज इनको देखते हैं कि जो यह बहुत परेशान है यह क्या है तो इनको जो है वकील क्या करता है कि घूमाते हैं इनको घूमाते हैं कि आप का जो है ऐसे काम हो जाएगा वैसे काम हो जाएगा हम आप का काम करवा देंगे चलिए इतना पैसा लगेगा ऐसे होगा वैसे होगा तो अब ग्रामीण का व्यक्ति क्या करे को सोचता है चलो भईया हमारा काम किसी तरह हो जाए जो भी लग रहा है पैसा दे दो हमारा काम होना चाहिए उसके बाद उनको पैसा देते हैं फिर वकील जो है जाता है जो है काम करवाने के लिए थाने में अब किस तरह से काम वो करवाता है नहीं करवाता है फिर व्यक्ति को दौड़ाता है उसको ग्रामीण व्यक्ति को एक बार दो बार चार बार दस बार महीनों दौड़ाते रहते हैं यही प्रक्रियाएँ चलती हैं आपका थाना हो कचहरी हो सिर्फ लोगों को परेशान किया जाता है सिर्फ ग्रामीणों और वहाँ सिर्फ ग्रामीण के लोग परेशान होते हैं इसलिए क्योंकि उनको जानकारी नहीं है नियम नहीं जानते कानून नहीं जानते किस कानून के तहत इनसे बात करना चाहिए किस कानून के तहत इनसे जो है काम करवाना चाहिए किस नियम के अंतर्गत ये होना चाहिए उनको पता नहीं है जमीन का विवाद हो चाहे जो है लड़ाई झगड़ा हो चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो जो भी हो ये जो है परेशान रहते हैं दौड़ते रहते हैं और ये जो है इनको पता नहीं है कि हम पहली सीढ़ी किस तरह से चढ़ेंगे तो ऊपर चले जाएँगे इनको पता ही नहीं है क्या करें इसलिए ये जो है अपने काम को करवाने के लिए वकील को पकड़ते हैं या मेडिएटर को पकड़ते हैं या दलाल को पकड़ते हैं जो भी मिल जाता है इनको बेवकूफ बनाने के लिए पकड़ लेते हैं उनको फिर वो भी इनको दौड़ाता रहता है जैसे कचहरी में मान लिये कचहरी में बहुत सारे केसेज़ हैं गाँव के ही बहुत सारे केस हैं जो है जमीन को लेकर खेत को लेकर चकबन्दी को लेकर हर चीज को लेकर बहुत सारे केस हैं हर एक चले जाइए कोर्ट में आपके बहुत सारे फाइल मिलेंगे आपको तो उसमें सिर्फ ग्रामीण दौड़ रहे हें लोग जा रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है सिर्फ तारीख पर तारीख बस तारीख मिलती है आपके अगले हफ्ते तारीख है तो अगले हफ्ते तारीख है हर हफ्ते वो जा रहे हैं बस वहाँ जाते हैं घूम कर आ जाते हैं बिचारे फिर जा जाते हैं फिर कोर्ट से वापस आ जाते हैं फिर तारीख लग रही है जो है ना उस पर कोई सुनवाई होती है न कुछ होता है तब देख के परेशान हो गया है इन सब चीजों को लेकर हम तो कहते हैं कि जो है कि सब चीजों से लोगों का पाला पड़े लेकिन एक डॉक्टरी हो गई एक को कचहरी हो गया ये दो चीजों से कभी व्यक्ति का पाला न पड़े क्योंकि ये दो ये दो चीजें होती हैं व्यक्ति को एकदम घुन की तरह जो है चाट लेती हैं तो इसलिए जो है ग्रामीण जो व्यक्ति है वो परेशान हो गया है ग्रामीण ही व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं गाँव के लोग भी परेशान हैं शहर के लोग भी परेशान हैं सभी परेशान हैं जो है क्योंकि जो एक बार मैटर आपका और आपका केस जो है अगर कचहरी या कोर्ट में चला गया तो फिर वो आपको सालें बीत जाएँगे लेकिन आपको जो है न्याय नहीं मिलेगा आपको जो है बस दौड़ते रहेंगे जाते रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा थाना हो थाने में आप चले जाइए आप कि बात जो है अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात कम सुनी जाएगी उसके बाद वहाँ होता है कि आपको समझने के लिए जो है उनको जो है उतना या फिर मान के लिए जो है समझा नहीं पाते हैं आप तो इस तरीके से जो है होता है तो हमारे कहने का मतलब है जो भी नियम कानून है थाना है कचहरी है व्यक्ति के लिए जो है उचित होना चाहिए अपनी बात लेकर अगर जाएँ उनकी बात सुननी चाहिए लेकिन ये सब चीज नहीं सुनी जा रही है व्यक्ति परेशान है क्या करे कहाँ जाए तो इसलिए जो है वो वकील को पकड़ता है मेडिएटर वकील एक मेडिएटर होता है फिर दलाल को पकड़ता है दलाल जो है थाने में जो है अपना दलालीबाजी करता है वकील जो होता है वो जो है कचहरी और कोर्ट देखता है तो आदमी जो है दो लोगों को पकड़ता है इन दो के माध्यम से काम हो जाए तो ठीक है नहीं तो फिर सालों घिसता रहता है अगर केस कचह जैसे कोर्ट में गया तो कोर्ट तो जो है कोर्ट में इतनी जल्दी फैसला कहाँ होने वाला है कोर्ट का फैसला तो जानते हैं आप जो है वो घिसता रहेगा आपको तारीख मिलेगी आएँगे बैठेंगे एक बात सुनेंगे फिर आपका जो है फाइल बन्द हो जाएगा फिर अगले महीने आइए फिर अगले महीने आइए ऐसे कोर्ट भी चलता रहता है यही चीज थाने में है आपका जो है कोई शिकायत लेकर जाइए आप उसका जाँच होगा पड़ताल होगा फिर यह सारी चीजें होती हैं और इससे लोग बहुत परेशान हैं ये सब जो है थोड़ा सा सही होना चाहिए सही हो जाय है तो लोग जो है परेशान न हों सब अच्छा रहे हमारे कहने का मतलब यह है